جب بھی مشہور شخصیات کی بات آتی ہیں چاہے وہ شاعر ہوں یا بڑے ادیب ہوں یا لٹریچر ہوں یا کچھ بھی ہوں تنقید نگار ہوں یا پھر رائٹر ہوں یا بڑے کاتب ہوں یا ایکٹر ہوں یا ایکٹریس ہوں سلمان خان ہوں یا شاہ رخ خان ہوں اکشے کمار ہوں گووندا ہوں یا ٹولی وڈ سے متعلق ہوں یا ان کا تعلق ہالی وڈ سے ہو یا ان کا تعلق بھوجپوری جیسے سنیما سے ہو یا کسی بھی بڑی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہو جس میں وہ بڑے سیلبرٹی ہوں لوگ ان کے فین ہوں یا بڑے یوٹیوبر ہوں یا ٹویٹر پہ ان کے بہت سارے فین ہوں یا انسٹا گرام پہ بہت سارے فین ہوں ان کے جب بھی ان کے بارے میں بات آتی ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو پتہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی راز کی جو چیزیں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو باتیں پتہ ہوتی ہیں راز داری ذرا ان کی چھپ نہیں پاتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے پیچھے میڈیا لگی رہتی ہے پریس لگے رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان آ ہی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے راز داری کی چیزیں بہت کم ہو پاتی ہیں اور وہ اپنی باتوں کو چھپا بہت کم پاتے ہیں